फस्ट म्हटल्यार हांव म्हज्या बायकीची खूब कॅर घेता आनी हांव म्हज्या बायकीची म्हयनेचे म्हयने सर्विसींग करता प्लस हांव म्हाज्या गाडयेक वीक टू वीक गा म्हजी जी गाडी आसा पय ती हांव धुतां आनी थर्ड म्हटल्यार हांव थर्ड म्हटल्यार हांव म्हजे गाडयेचें इन्शुरंस आसा काय ना तें पयलीं चॅक करता जर तें एक्सपायर्ड जालां जाल्यार हांव तें रिन्यू करतां आनी सायड बाय सायड पोल्युशन सुद्दां सोंपलां जाल्यार तें सुद्दां हांव न्यू करता आनी जर गाडयेची ऑयल चेंज करपाची आसा जाल्यार ती सुद्दां करता आनी जर हें वारो बी गेला जाल्यार तो सुद्दां वीक वीकली वीक असो चेंज करता आनी समज टायर सुद्दां झरलेले बी आसा चड पोन्ने जाला जाल्या ते सुद्दां हांव मागीर टायर चेंज करता आनी लायक गाडयेचें इंजीन ऑयल मागीर फिल्टर बी सगळें हांव सर्विसींगेक दिताना फूल सगळें चेंज करून घेता आनी जेन्ना हांव खंय भायर वयता तेन्ना लायक म्हजें मोटिवेशन किदें आसता हांव म्हजो जो एम आहा गोल आसा पय तो हांव कसोय करून म्हटल्यार कंप्लीट करतलो कित्याक जेन्ना हांव भायर वयता तेन्ना वतान गाडी चलयता तेन्ना अशें डिहायड्रेट बी जाता बॉडी तरी पूण हांव रावना आनी हांव म्हजें जें डेस्टिनेशन आहा एम आहा तो हांव म्हाजो कसोय करून कवर करता आनी खूब जेन्ना बायक बी चलयता तेन्ना मदीं व्यूज जे येता ते आमी म्हाज्या मोबायलान कॅप्चर करता लायक फोटोज काडून आनी व्हिडियोज बी काडून आनी केन्नाय समज जर गाडी चड चलता बी जाल्यार ती सारकी मेनटेन करपाची पडटा आनी आनी जेन्ना हांव जेन्ना बायक चलयता तेन्ना खूब म्हाका त्रास सुद्दां जाल्यार हांव म्हाका स्वता मोटिवेट करता की म्हजे आतां समज जर हांव आतां खंय भायर सरला आनी हांव म्हाजे अर्दे वाटेर आसा जाल्यार अर्दी वाट आहा ती हांव कसोय करून म्हाका मोटिवेट करून हांव फुडें वयता आनी जे जाग्यार म्हाका पावपाचे आहा ते पावतात ते किदें आसूं वत पडों नाजाल्यार पावस पडों आनी जालें